हमको अगर नया कनेक्सन लेना है तो फिर हमें हम हमारे लिए बहुत सारी कठिनाइयाें का सामना करना पड़ता है बहुत सारी समस्याएँ आती हैं अगर हमने नया घर बनवाया है वहाँ पर कनेक्सन ले रहे हैं तो फिर जल्दी तो पहली बात कनेक्सन देते ही नहीं हैं अगर कई बार हम वहाँ दौड़ दौड़ कर जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं बोलते हैं चलो अभी आऊँगा अभी आऊँगा फिर करते करते महीनों लगा देते हैं फिर आते हैं तो फिर पहले चेक करते हैं चेक ओक करने के बाद फिर उसके बाद तब फिर देंगे फिर आएंगे तो फिर कहेंगे केबल ले आओ ये करो वो करो फिर हम लोग केबल ओबल की जब व्यवस्था कर लेते हैं तो भी कई बार जाएंगे तो फिर बाद में आएंगे और फिर आएंगे तो फिर यहाँ तो जितना लाइट नही देंगे वो नही करेंगे उतना तो यहाँ पर बिल आता है हम लोगों को बिल उल जमा करने में भी काफ़ी सारी समस्याएँ आती हैं जैसे कि हमारे अगर कहीं खेत वेत है अगर वहाँ पर हमें सिंचाई करने की के लिए बिजली की ज़रूरत है तो वहाँ पे जल्दी बिजली वगैरह मिलता नहीं है फिर हम जल्दी धीरे धीरे फिर वहाँ पर जब बात किए और अगर हमें बिजली मिलने की सुविधा हुई तो फिर बहुत सारा बिल भी गिराते हैं और बिल गिराने के बाद जब हम कहते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी समस्याएँ होती हैं बिजली तो सही तरीके से बिजली भी नहीं आती है हमारे यहाँ बार बार कटता है लाइट भी नहीं रहती है पानी की सिंचाव में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब लाइट ही बार बार कट रही है तो फिर कैसे सिंचाई होगा और बिल तो देते हैं बहुत ज़्यादा लेकिन क्या कहते लाइट सही से नहीं देते हैं और जो हम लोगों को दिक्कते परेशानियाँ आती हैं फिर कैसे क्या जाए अगर हम लोगों को सिंचाई का एक बीघा सिंचाई करना है तो उसमें तो हफ्तों महीनों लग जाएंगे तब जा कर वो खेत सींच जाता है इतने में तो हम लोगों की खेती भी बिगड़ जाती है और लाइट ये बिजली के चक्कर में और कनेक्सन तो जल्दी मिलता नहीं है कैसे कैसे करके हम लोग कनेक्सन लेते हैं कनेक्सन के लिए ही पहेले आधार काल्ड पैन काल्ड ये बहुत सारी चीजे लेंगे अगर कुछ उसमें गलत हो गया किसके नाम पर है ये वो बहुत सारी चीजें मांगते हैं तो फिर हम उसके बाद वो सब सब देते हैं और फिर देने के बाद अगर कहीं भी और उनको मिश्टेक आ रहा है तो भी जल्दी कनेक्सन नहीं देते हैं कई बार हम हमें वहाँ जाना आना पड़ता है इसके इसी जाने आने के लिए पेट्रोल का खर्चा यह खर्चा इन सब चीज़ों की बहुत सारी समस्याएँ होती हैं वो तो आते भी नहीं हैं जल्दी चेक करने वाले फिर उनको भी अगर ले कर आएंगे उनके पेट्रोल का खर्चा देंगे अलग से पैसा देंगे तब जाकर के वो लोग आते हैं चेक करने के लिए तब आएंगे तब चेक करेंगे तब वो हमको नहीं कनेक्सन देंगे इसलिए बहुत हम लोगों को दिक्कतें होती हैं होती हैं और फिर कनेक्सन मिलने के बाद भी जितना लाइट नहीं देंगे उससे कहीं ज़्यादा हमको बिल जमा करना पड़ता है उसका उसका बिल आ जाएगा फिर बिल को भी हमको जमा करना पड़ता है ये सब सारी समस्याएँ हमें है इन समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए